महाराज तुसें स्हेई सनां मोटरसाइकल चलाना मिगी जेल्लै आं'ऊ अठमीं नौमीं पढ़दा होंदा ही नी महाराज में दिक्खना लोकें ई मोटरसाइकल उप्पर जंदे में मनै च सोचनां महां इनें लोकें किन्ना मजा आंदा होंदा होना कि जेह्ड़े मोटरसाइकल उप्पर बेहियै जंदे हे मिगी महाराज उस बेल्लै गै बचपन कुला गै पता नी केह् होंदा महाराज इक होंदा नी शौक शौक शौक सारां शा बड्डी चीज होंदी महाराज आ'ऊं उस बेल्लै दिखदा हा कि एह् जेह्ड़े बंदे मोटरसाइकल उप्पर बेहियै ओल्लै महाराज बड़े घट्ट होंदे हे मोटरसाइकल साढ़े टैम उप्पर में जेल्लै महाराज ओल्लै दिक्खना नी महाराज लोक मोटरसाइकल चलांदे मेरा महाराज बड़ा दिली तौर उप्पर मन करना मेरा बड़ा मन ललचाना कि कदें साढ़े कोल बी मोटरसाइकल होऐ ओल्लै साढ़े कोल पैसे नी होंदे हे ते नां मोटरसाइकल हा उस बेल्लै ते जेल्लै आ'ऊं थोह्ड़ा जेआ बड्डा होएआ मेरे डैडी होरें इक मोटरसाइकल लैता उस बेल्लै बड़ा पराना मोटरसाइकल होंदा हा ओह् उसी आखदे हीरो हांडा पता नी इक माडल हा बड़ा पराना माडल असें सैंकड हैंड खरीदेआ ओल्लै महाराज पैसे बी नी होंदे हे ते असें में ओह् चलाना सिक्खेआ महाराज मिकी महाराज राती बी नींदर नी आवै में तुसें ई सनां ना जियां राती घर आह्ले सोंदे हे दिनें ते पापा दिंदे हे ओल्लै पैट्रोल ताईं बी नेईं इन्ने पैसे पापा दिंदे हे कोई अद्धे पौने घैंटे ताईं मेरा बड़ा मन करदा हा मेरा होर मन करदा हा चलाने दा फ्ही जेल्लै घरा आह्ले राती सोना नी महाराज में राती कोई बारां इक बजे केह् करना मोटरसाइकलै दी चाबी कड्ढनी ते मोटरसाइकल स्टार्ट करुना पता नी महाराज मेरा केह् अंदर हा मिगी मोटरसाइकल चलाना इ'न्ना पंसद जेल्लै में मोटरसाइकल रस्ते पर कड्ढना मेरी सारी दिनें दी थकाबट होई सारा दिनें दी टैंशन सब दूर होई जंदी ही मोटरसाइकल चलाना मेरे ताईं इक बड़ी अच्छी गल्ल ही मतलब मिगी जेल्लै टैंशन होंदी ही कोई गुस्सा चढ़दा जेल्लै में मोटरसाइकल कड्ढना अपने मोटरसाइकल उप्पर निकली जाना फ्ही जेल्लै टैम बदलेआ महाराज असें ओह् अग्गें कि बधे थोह्ड़े जेह् चलो फ्ही भगवान दी गरज उप्पर पैसे बी आई गे थोह्ड़े जेह् फ्ही असें इक मोटरसाइकल लैता महाराज रायल इनफील्ड ओल्लै महाराज भैं रायल इनफील्ड च ओह् चलदे हे बड्डे बड्डे लाल्ले असें ओह् लैता महाराज रायल इनफील्ड महाराज में रायल इनफील्ड आ'ऊं तुसें ई आखा नां महाराज कोई दिन ऐसा नेईं होग कोई दिन ऐसा नेईं होग कि जेह्ड़े जिस दिन में मोट रायल इनफील्ड पर कोई पंजाह् सट्ठ किलो मीटर नी चलेआ होग में रोज महाराज अपना बुल्ट कड्डु नां ते में चलना में मिगी केह् होएआ इक दिन महाराज आ'ऊं राती कोई साड्ढे दस बजे आवा दा हा कुदुआं ते आ'ऊं मिगी पैह्ले केह् हा महाराज आ'ऊं थोह्ड़ी ना तेज चलांदा हा मतलब मिकी थोह्ड़ा जेहा मोटरसाइकल तेज चलाना पंसद हा उस बेल्लै हैलमैट हुलमैट इ'न्नी पांदे नी ऐ हे ते उस दिन महाराज केह होएआ सामनुआ इक ट्रक हा आवा दा आ'ऊं जा दा हा बक्खियै जा दा हा थोह्ड़ा जेहा स्पीड हा मिगी पता मेरी गल्ती ही एह् स्पीड हा महाराज ते सामनु इक ट्रक आवा दा हा अग्गुआं साइडै शा ते महाराज मेरे केह् होआ कि मेरे ना इकदम जकदम मोटरसाइकल अग्गें ना इक कुत्ता आई गेआ में कंट्रोल नी होएआ मोटरसाइकल महाराज ओह भगवान दे हत्थें उप्पर आ'ऊं बची गेआ ते ट्रक बज्जने आह्ला हा उस दिन मिगी महाराज बड़ी सीख होई फ्ही मिगी आस्ता पैह्ले बज्जी बी लगी बी फ्ही मिगी आस्ता आस्ता मेरे डैडी होरें कि गी उनें ई बी पता हा कि मिगी मोटरसाइकल बचपन कोला बड़ा पसंद ऐ फ्ही मेरे डैडी कोला ना उनें मिगी आस्ता आस्ता फ्ही मोटरसाइकल दित्ता उनेंई पता हा कि मिकी पसंद ऐ मोटरसाइकल चलाना महाराज फ्ही में इक सीख होई कि महां तेज मोटरसाइकल नी चलाना ते महाराज अज्ज कोला अज्ज कोला उयां कोई त्रीह् साल पैह्ले बड़ा बदली पैह्ले बड़ा बक्खरा हा सिस्टम मोटरसाइकलै दा ओल्लै महाराज कोई कोई गै चलदे होंदे हे मोटरसाइकल उप्पर अज्ज ते महाराज लोकें दे घर चला दे मोटरसाइकल उप्पर आ'ऊं तुसेंई गल्ल सना नां मेरा दोस्त ऐ इक महाराज ओह्दे कश किश बी नी ऐ हा ओह्दे कश दुद्ध बंडदा हा ओह् महाराज ओस हीरो हांडा उप्पर नां ओह् कैमरा जेहा ओह् फिडकरी कैमरे जेह होंदे नी ओह् लाया महाराज आ'ऊं आक्खां महां कनेहा उल्लू ऐ एह् केह् करदा महाराज ओस चलना नी मोटरसाइकल मिगी बी बड़ा प्यारा जेह्ड़े मेरे दोस्त नी उनें बी बड़ा प्यारा चलाना महाराज उस ओह् कैमरा लाना ते निकली जाना रस्ते पर में उसी बड़ी बार आखना महां एह् केह् करा ना भई एह् केह् ऐ माए आ'ऊं तुसें सनानां एह् यूट्यूव होंदा नी ओहदे उप्पर वीडियो पानियां महाराज ओस साढ़ियां बी पानियां असेंई बड़ा रोह् चढ़ना असें एह् चीजां पसंद गै नेईं हियां महाराज आ'ऊं दिक्खां ओस ना केह् करना जियां अज्ज अस निकली गे हां भई पत्नीटाप निकली गे अस भाई मोटरसाइकल उप्पर सत्त सौ किल्लो मीटर जियां चली जाना मोटरसाइकल उप्पर गै ते ओस केह् करना उस वीडियो पाउनी उ'यै कि रस्ते दी बिच्च ओस बोलना बी हां रस्ता खराब ऐ महाराज ओस आस्ता आस्ता एह् करदे करदे उसी कोई द'ऊं ढाई साल होई गे अज्ज तुसेंई सनां ना मड़ो अज्ज ओस ओस मोटरसाइकल दे सिरे उप्पर अज्ज ओस महाराज अपनी कोठी खडेरुड़ी गड्डियां खरीदुड़ियां उ'यै मोटरसाइकल उप्पर गल्ल ओह् नी ऐ महाराज आ'ऊं तुसेंई सनां गल्ल ऐ सच्ची लगन दी सच्चे मन दी तुस कोई बी कम्म करो कोई बी चीज करो मगर ओह्दे च तुस अपनी सच्ची मैह्नत लाओ सच्ची लगन लाओ उ'यै तुसेंई कामजाब बनाई सकदी जियां हून बड़े लोकें मोटरसाइकल चलांदे न बड़े लोकें ई पसंद ऐ मोटरसाइकल उप्पर जाना फिरना दोस्तें कन्नै मगर एह् कुसैई कुसैई कुसै टैम उप्पर गै होंदा कोई जियां हून आखदे नां दसमी जाह्रमीं बाह्रमीं जेल्लै मुंडा जवान होन लगदा ना उसी एह् चीजां पसंद होंदियां मगर फ्ही जंदे जंदे उसी हां भाई मिगी हून गड्डी चलाना पसंद ऐ मोटरसाइकल नां महाराज साढ़ा एह् हा असेंई बचपन कोला साढ़े कश गड्डियां बी हैन कारां बी हैन मगर असेंई बचपन कोला मोटरसाइकल पसंद हा चलाना ओह् कि इक शौक होंदा शौक च ते इक होंदा जियां लोकें ई दिक्खियै लैना ओह् ज्यादा चिर नी चलदा ऐ शौक सारा शा बड्डी चीज होंदी महाराज शौक ते जरूरत छड़ा इक धागे दा अंतर होंदा ही आ'ऊं तुसेंगी गल्ल सनां ना मतलब जेह्ड़ा शौक होंदा नी ओह् बंदे दा जिंदगी भर बरकरार रौंह्दा ते जेह्ड़ी जरूरत होंदी ओह् छड़ी थोह्ड़े चिरें ताईं होंदी ते आ'ऊं तुसेंई सना नां महाराज जेल्लै असें पैह्ली बार मोटरसाइकल लैता हा ना महाराज अज्ज ते साढ़े कश ते गड्डियां बी हैन ओह् नी ऐ कोई चक्कर मिगी अजें बी चेता जेल्लै मेरे डैडी होरें असें सैंकड हैंड इक हीरो हांडा लैता हा महाराज आ'ऊं कोई द'ऊं दिन नी सुत्ता हा में उसी गै दिक्खना पूरे दिन में उसी गै दिखदे रौह्ना महाराज भैं उसलै खुशी इन्नी होंदी ही महाराज में रातीं निकली जाना ते अज्ज दे बड़ियां इ'यां मोटरसाइकल बी आई गेदे महाराज बड़े बड्डे डिजाईन दे आई गेदे मगर आ'ऊं तुसेंई सच्ची गल्ल सनां ना महाराज अज्ज ते मिगी मोटरसाइकल हायाबूजा ओह् बीह् लक्ख रपेऽ दा मोटरसाइकल ऐ हून मेरा अगला टारगेट ते उ'यै भाई लैना उ'यै मगर आ'ऊं तुसेंगी स्हेई गल्ल सनां महाराज जिन्नी खुशी मिगी पैह्ले मोटरसाइकलै दी होई दी ही नां हीरो हांडे दी ओह् इन्नी नी कोई देई सकदा ऐ इ'यां ते पसंद मिकी हायाबूजा एल्लै बड़ा ज्यादा

अज्ज उस मोटरसाइकल च ते उस मोटरसाइकल च फर्क बी ऐ अज्ज दे टैम उप्पर दिक्खना होऐ अज्ज ओह् हीरो हांडा कक्ख बी नी ऐ मगर जेह्ड़ा हून ओह् ऐ हायाबूजा ओह्दी गल्लां दिक्खनियां होन महाराज आ'ऊं दिक्खा दा हा आ'ऊं गेआ इक दिन शोरूम च महाराज उसी दिक्खेआ में ओह् इन्नी स्पीड जाई सकदा ट्रेनै शा बी बद्ध ऐ महाराज ऐ ओह् आ'ऊं सनां ना फ्ही असें जेह्ड़ा दूआ बुल्ट लैता ही ना घर बुल्ट रायल इनफील्ड बुल्ट महाराज ओह् बी बड़कियै बुल्ट ऐ दुडृ दुडृ दुडृ दुुडृ करदा जंदा ओह् बी स्हेई गल्ल गै महाराज शौक दी ऐ